सर में थुआढ़े रैस्टोरैंट दा इक आर्डर दित्ता हा में नान मंगाए ते मिं नान दे कन्नै ओह्दी चटनी ओह् मिस ही कन्नै में थोह्ड़ी चीजां भुल्ली गेदा हा जेह्ड़ी मंगानियां थुआढ़े रैस्टोरैंट दा ओह् ऐ के थोह्ड़े मेरे दोस्त जेह्ड़े मतलब ओह् आए उं'दी वजह् कन्नै में थोह्ड़ी घट्ट चीजां मंगाइयां में चाह्ना के दोबारा में ओह् चीजां मंगाऽ जेह्ड़े मतलब मेरा ओह्दी वजह् कन्नै में तुसें ई दोबारा फोन कीता मिगी थोह्ड़ी चीजां होर मंगानियां न थुआढ़े रैस्टोरैंट दा ते कन्नै मतलब जेह्ड़े पैह्ले आर्डर मंगाया ओह् थोह्ड़ी मिस ही ओह्दे बिच आइटमां ते ओह् जेह्ड़ी चीज में दोबारा चाह्ना के अगर तुस देई सको ते सुनो अगर बाइचांस तुस नेईं देई तुस तां बी सनाओ तुस मेरे पैसै बापस करी ओड़गे जां नेईं मि सनाई ओड़ो तुस बस ते बाकी जेह्ड़ी चीज होर मैं तुसेंई आडर देन लगेआं ते ओह्दा मि सनाऊड़ो के करगेओ वापस मि पैसे मतलब वापस मिलगन जां नेईं मिलगन तां एह् चाह्ना तुस सनाई ओड़ेओ